जेनाकि हमरा अङनामे जगह नहि रहल तऽ ऊपर छतपर मे जा कऽ गमलामे सभटी माटि भरि कऽ तखन ओहिपर मे सभटी फूल लगेलहुँ ओहिमे धूप लागल फूल बढ़िआँसँ फुलायल ओकरा खूब बढ़िआँसँ सेवा कयलहुँ जँ सेवा कयलहुँ तऽ फूल बढ़िआँ बढ़िआँ नम्हर नम्हर भेल अङनामे जगह नहि रहल तऽ की करब तऽ ओहिएपर मे जा कऽ से फूल लगाए देलहुँ अपना सेवा करैत रहलहुँ अपन फूल भेल बढ़िआँसँ गुलाबके फूल भेल तखनसँ अहाँकेँ कनैलोके फूलके लगा देलहुँ गेन्दा फूल लगा देलहुँ तखनसँ अहाँकेँ कयलहुँ जे अड़हूल फूलकेँ लगा देलहुँ ईसभ सभटी लगा कऽ ऊपरेमे अपना कयलहुँ बढ़िआँसँ रहल पानिसभ देलहुँ सवेरे उठि कऽ पानि देलहुँ शामके टाइम हुनकाआओरकेँ ठण्ढीमे ढकलहुँ झाँपि पति कऽ रखलहुँ जेना तुलसीके पेड़ लगेलहुँ तऽ हुनका ठण्डीके टाइम आबि गेलै तऽ ओकरा झँपलहुँ कपड़ा लाल कपड़ासँ सभटी सेवासभ हुनकर कयलहुँ